دلی میں مختلف صوبوں کی طرح اساتذہ کی تقرری ایک اہم مسئلہ ہے لیکن یہاں کا تعلیمی نظام اساتذہ کی کمی اور اساتذہ کی برقراری کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بہترین اقدامات اٹھاتا ہے جیسے اساتذہ کو ٹریننگ دی جاتی ہے پھر ان کو مختلف خالی جگہوں پر تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ان کو بہترین تنخواہ دی جاتی ہے